ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی رہی ہے اور ہمارے ہندوستان کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارا ہندوستان پہلے سے جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا یہ ہمارا ملک ایسے ہی سونے کی چڑیا نہیں بنا یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگوں نے اور بہت سے لوگوں نے قربانیاں دیں آزادی کے لیے جنگیں لڑیں انگریزوں کی جب یہاں پر حکومت تھی بہت سارے لوگوں نے جنگیں لڑیں اور ساتھ ہی جو بڑے بڑے ہمارے یہاں فخر کا مقام ہمارے لیے یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو بڑے بڑے لیڈران تھے بڑے بڑے مجاہدے آزادی تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اہم لیڈروں کے نام یہ ہیں جیسے کہ اشفاق اللہ خان گاندھی جی پنڈت جواہر لال نہرو اور اسی طرح مولانا ابو الکلام آزاد حصرت موہانی اور اسی طرح بہت سارے نام ہیں اور جیسے کہ حسرت موہانی کے علاوہ جواہر لال نہرو اور اشفاق اللہ خان اور اسی طرح میجر پانڈے اور بڑے بڑے نام جو ہیں علمائے اکرام کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے یہاں پر اور ہمارے